हैलो नमस्ते केह् हाल चाल ऐ बस ठीक अच्छा तु'सें गी में इक्क गल्ल सनानी ही तुसें सुनेआ थल्ले सचिन होर जेह्के डेयरी दी ओह् चलांदे हे दकान ते ओह् बचारे मरी गे हां एह् होइये दौ मतलब की दौ दिन होइये पर हल्ली संस्कार निं होए दा ऐ उं'दा बमार थे नी ओह् पैह्लें बड़े मिगी लगदा दिलै ई कोई सैल्ल सुल्ल पेदे हे केह् चक्कर था ते ओवरडेट होई दी ही ते पुज्जी निं पाए डाक्टरै कोल ते बचारे ओह् रस्ते च गै मरी गे हां ते बड़ा मुश्कल होआ दा बचारें अजें निक्के थे आं बड़ा मुश्कल होई गेआ बचारे निक्के थे बच्चे बी निक्के निक्के उ'यै नेईं ना आई दी हल्ली उ'यै नी आई दी है तां ते करियै अजें रूका दे ओह् संस्कार कु'त्थै करना उ'नें पैह्लें कुड़ी औग ते भी नोआड़ै बाद संस्कार करना ओह् डब्बा निं होंदा जेह्दे इच बरफ पाइयै रक्खी दी होंदी ओह्दे बिच्च रक्खे दे ओह् हां ते ओह्दे बिच्च रक्खे दे ओह् ते भी कुड़ी औग तैलूं भी कुड़ी दा बी पं'ञ साल दा कांट्रेक्ट था नी ते आक्खा दे अजें साड्डे चार साल होआ दे भी मड़ो दिक्खो पता केह् कीता उ'नें फोटो शोटो भेजी इद्धरां मरे दे बब्बै दी फोटो भेजी हां उ'त्थै फोटो भेजी तैलूं कु'तै किश कागज़ कूगज बनाए होने भी उ'नें तैलूं कु'तै छोड़ेआ उ'नें गी बचारी उसी कुड़ियै गी छोड़ेआ बचारी आई हून उ'न्नै आना शैद कल पुज्जी जाग कुड़ी ओह् भी उं'दा संस्कार होना हां ते कन्नै हां चंगे ते बड़े थे केह् करना अज्जकल तु'सेंगी पता जमाना किन्ना खराब ऐ चंगे गी पैह्ले सद्द दा उप्परा आह्ला बी हां तु'सें जाना उं'दे भी चलो कोई गल्ल निं हां स्हेई आक्खां दियां तुस बिलकुल स्हेई आक्खा दियां ते केह् आक्खदे इसी अऽ उ'ऐ भी कल हून कुड़ी पुज्जना नी कल भी नोहाड़े बाद होना संस मतलब संस्कार रातीं पुज्जना भी अगले दिन सवेरे होना ते कोई गल्ल निं में तु'सें गी फोन करी लैग्गी हां फोन करी लैग्गी भी हांऽ भी किट्ठै चलगै कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं हां आं हां मतलब अ'सेंगी बी हजम निं होआ दा ऐ कि मड़ो इ'न्ने चंगे थे अजें निक्के थे अजें केह् उमर थी उं'दी हां ओह् जेह्के दौ निक्के निक्के रेही गे ओह् ते निक्के गै हैन अजें कुड़ी बड्डी होई दी बचारी ओह् बी किन्नी बड्डी होई दी कोई बाई त्रेइयें सालै दी होनी अम्म किश हां किश बी निं कीते दा केह् करना भी हून उप्परै आह्ले अग्गें थोह्ड़ी चलदी स्हेई गल्ल ऐ स्हेई गल्ल ऐ ठीक ऐ भी आं ओह् स्हेई गल्ल ऐ उ'न्ना गै होंदा ठीक ऐ ठीक ठीक